جی کون سی سبزی چاہئے آپ کو جی

جی

تمہارا پیسہ وغیرہ جی بالکل کچھ نہیں یہ ٹینشن میں ہی زیادہ فریش لاؤ تو آپ واپس کر دینا ہاں گاجر میم تیس روپے کلو ہاں آلو چالیس روپے کلو ہاں اور مٹر ہے بیس روپے کلو ٹماٹر جو ہے چالیس روپے کلو اور اور کیا بتا پیاز لہسن ہے پیاز تیس روپے کی

مٹر مگر تیس روپے کلو

دیکھ لیجیے ہم تو ویسے صحیح دام بتا رہے ہیں آپ کو ہاں بالکل پانچ پانچ روپے کم کر لیں گے اور کیا جی بول تو رہی ہوں فریش ہوگی اور نہیں ہوگی تو آپ واپس کر جائیے واپس کر سکتے ہیں آپ ہمیں واپس دے دیں فریش ملیں گی آپ کو بالکل

اوکے اوکے اوکے میم اور کچھ ٹھیک ہے میم